हैलो ओला असांखे गिरनार तलैटीअ में घुमण वञिणो आहे चार ॼणनि पैसेंजरनि खे असां झूलेलाल मंदर जे भरिसां रहंदा आयूं सो असांखे पिकअप करे वेंदव